जीअं त असां ॿिनि ज़ाल मुड़ुसुनि जो हेल्थ इंश्योरेंस कयलु हुओ त असां हिकिड़े ॾींहं पाण में घुमण गाॾीअ ते वञू पिया त गाॾी स्लिप थी वई हिननि खे टंग जो धकु लॻो असां डॉक्टर ॾे वठी वियासीं त हुन चई अंदरु हडी क्रेक थी वई आहे हिनजी ऑपरेशन थींदी असां उन्हनि खां पुछियोसीं त ख़र्चु घणो ईंदो उन चयईं वीह पंजुवीह हज़ार ईंदो असांखे हेल्थ इंश्योरेंस कयलु हुओ असां उन्हनि खे ऑपरेशन लाइ हा कइसीं उहो ऑपरेशन थियण खां पोइ असांखे हेल्थ इंश्योरेंस मां भरिजी मिलिया पैसा